मेरे घर के बगल में डांस क्लास है वहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं डांस क्लास डांस सीखने के लिए और और यहाँ पे बच्चे लोग आते हैं डांस सीखने के लिए और और जैसे कोई भी प्रोग्राम फंक्शन होता है बच्चे लोग डांस करते हैं मेरे घर से थोड़ा सा हटकर है दिनकर कला भवन बेगूसराय और नाटक डांस प्रोग्राम होता है जो बच्चे अच्छे से अच्छे डांस करते हैं उसको प्राइज मिलता है और बहुत मिलता है उसका फोटो भी बैनर में छपाया जाता है और डांस यहाँ देखिएगा घर घर बच्चे बच्चे भी सीखते हैं जैसे शादी विवाह में शदी विवाह में घर में भाई बहन सब और फैमली डांस करते हैं क्योंकि क्योंकि उनको डांस में पसंद है बच्चे लोग भी आते हैं सीखते हैं तो उनको पसंद है आँ डांस बहुत बच्चे और बच्चियाँ भी चाहते हम डांस सीखें डांस सीखें और डांस हम करें भाग लें क्योंकि में भाग लेंगे तब आगे ही जाएँगे नहीं तो नहीं जा पाएँगे क्योंकि आजकल कला है कला ही एक है और कला जिसके पास है वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं और क्योंकि क्योंकि शादी विवाह में डांस होता है डांस नहीं होगा तो लोग बोलेगा उसमें कोई आदमी नहीं है डांस नहीं हुआ है ये कोई इसके इसके में कोई इसको डांस नहीं आता है तो इसलिए आज देखिएगा बच्चे माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी और फैमली शादी विवाह विवाह में डांस करते हैं डांस करने में मन लगता है और साथ ही साथ वो साथ ही साथ डांस एक क्या कहें संस्कृति है जिससे डांस एक संस्कृति है जैसे